मोसानाया जोंनि मोसानाया खुसि जानाय खार'ना बेनो सासे मानसिया मोसानाय लोगो लोगोनो गावखौनो गाव खोब गोजोन्नाय मोनो आरो मोसानाय लोगो लोगोनो जोंनि देहानि माने अंग' फ्रथंग'आ हो जोंनि देहाफोरा माने मा जायो एक्सारसाइस बायदि जायो नङा होमबा एक्सारसाइस बायदि जायोबा जोंनि साइस्थ'नि थाखाय जोंनि देहानि साइस्थ'नि थाखै सासे मानसिया जेरै दिनाव खेबसे जुदि मोसानो हायोबा बिनि महर बिनि साइस्थ' बायदिया खोब मोजां थाबाय थायो जोंनि मानि गोसोयाव इनजय मोनसे फैयो आरो बे मोसानायजों गेजेरजों गुबुनखौ गोजोन होनायजों लोगोसे गावबो मोनसे गोजोन्नाय मोनो बेखायनो जोंनि देहानि थाखाय साइस्थ'नि थाखाय मोसानाय खोब मोजां आरो आरो बे मोजाङानो जाबाय जोंनि खुसि गुबुना नायनानै गोजोन्नाय मोन्नाय लोगो लोगोनो गाव मोसाग्रायाबो बिराद गोजोन्नाय मोनो खुसि जायो बेबायदि आरो बस्थुआ बेखायनो जों सासे मोसागिरि मानसिया सोरबा जुदि मोसागिरिबा माबा मोनसे खालामबा बे गावखौनो गोजोन्नाय मोन्नानै बेनि साइस्थ'फ्रा खुब मोजां थाबाय थायो आरो अरायसम बिनि गोसोफ्रा गोजोनै थायो नालाय फुरथि थाबाय थायो बेखायनो जोंनि साइस्थ'नि थाखायबो मोसानाया खुब मोजां आरो बे गोजोन्नायानो बेनो